ہیلو جی السلام علیکم کیا آپ سعد ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں جی ہمارا آڈر لکھ لیجیے ہمیں مٹن نہاری مٹن قورما اور بریانی مل جائے گی آپ کے پاس ہاں مٹن بریانی ویج بریانی ہاں تو میں ایک مٹن بریانی اور ایک ویج بریانی اور چنگیزی ہوگی

چنگیزی بھی چاہیے بس چنگیزی میں ہمیں مصالحے جو ہیں وہ تھوڑے کم چاہیے ہاں کچھ ہمارے گھر میں بیمار ہیں ڈاکٹروں نے منع کرا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مصالحے تھوڑے کم چاہیے تو آپ چنگیزی میں مصالحے کم کر کے بھیج سکتے ہیں جی بھیج دیجیے تھوڑا جلدی بھیجنا مجھے کہیں جانا ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم شکریہ